जोंनि न'आव ओंखाम ओंख्रि संनाय आइजें आयलाफोराथ' बांद्राय बुरजाद्राय गैया इसे न'खराव इसे फरियालनि जानाय नालाय थौआ गिदिर फिसा सारायफ्राबो बिदिनो फाजा एवनायनि थाखाय फिसा ओंख्रि जहल संनायनि थाखाय इसे गिदिर आरो दानि ओंखाम ओंख्रि संनाय गेस जों संनानै जानाय नालाय बांसिन कुकार खौ बाहायनाय जायो आरो मालाबानि समाव गेस आव संनो बाबा बिदिनो अरदाबफोराव संबा थौफ्राव संनाय जायो आरो बिदिनो फाजा एवनायफ्रावबो मालाबा मालाबा गेस आव एवालाबानो अरदाबफ्राव एवो एवनाया मोननै रोखोमनि थायो अरदाबाव संग्रा आरो गेस आव संग्रा दो दोख्ला सारायफोरखौ बिदिनो आलदा आलदा दोननानै न'खरखौ सोलिनाय जायो आरो आरो जोंनि संनाय खावनायाव दा जोङो जुमाय संनाय माबा संनाय थौ गिदिराव सङो बिदिनो आलदा आलदा रोखोमाव संनानै जोङो दोननाय जायो आरो सोनायफ्रा बिदिनो बाल्थिंफ्राव सोगोन बा बहाबा मोनसे दो गिदिरफ्राव दोनगोन मावनाय समफ्राव बिदिनो दो गिदिराव बहायनानै गेजेराव मोख्रा खर' होननाय थायो बेखौ होनानै जों बाहायो आरो गोजौआव दो गुफुर दै दोनग्रा होननानै बुङो बेखौ होनानै जों दोखौ दैखौ होनानै जुमायखौ मावनाय जायो आरो आरो गामिफ्राव बिदिनो हाबा हुखा संनायफ्राव बिदिनो साराय गिदिर गिदिर देक्सि गिदिर गिदिरफ्राव ओंखाम सङो ओंख्रि सङो लाब्रा लुब्रा बिदिनो सङो आरो बिदिनो फिसा फिसौ आलासि दुमसि न'खरफ्राव फैनाय समफ्रावबो बिदिनो साराय गिदिरफ्राव बिदिनो बेदर एवनाय मा एवनाय बिदिनो खन्थिफोरा आलादा आलादा थायो आरो समाय गुथे बिदिनो दमासि बोथोर माबा सरस्वथि बोथोर बिदिफोराव जानाय लोंनाय संनाय एवनायफ्रा आलादा आलादा खन्थि बाहायो जोङो मोनसेखौ जोङो बिदिनो एवनाय जालुग्रा एवनायफोरखौ जों सान्था फिसा फिसाजों एवनाय जायो आरो बेदर नाफोर एवनाया खन्थि फिसा फिसाजों एवनाय जायो आरो आरो जोङो जलफोर हायोबा खोस्लिफोरा इसे थखर थखर फिसा फिसाजों जोङो हायनानै लायो मोननै मोन्थाम रोखोमनि जों खोस्लि बाहायनाय जायो दोफोरखौबो बिदिनो मोनसेया गिदिर मोनसेया बिदिनो फिसा सारायफोरखौबो मोनसेखौ जोङो बिदिनो फाजाफोर एवनायनि बा इसे दरथा फिसाफ्राव बानायगोन आरो लाब्राफोर जलफोर संनाय बा इसे गिदिराव बानायगोन बेबायदिनो संनानै न'खरखौ सोलिलाङो आरो दा बिदि संनायफ्रावबो आयथेमा आलादा आलादा जायो कारेन्ट जों संनायनि थायो गेसजों संनायनिबो आलादा थायो जोंहाथ' दा न'खराव कारेन्ट नि जिनिस जों बाहायग्राया दै गुदुं फुदुंग्राल' दङ जेबो कारेन्ट जों संनाय खावनायनि हिटार थिथारफोर गैया आरो ओरैनो गेसा दङ ओमफ्राय अरदाब दङ अरदाबजों गेस जोंनो जों सोलियो आरो बेनिफ्राय बिदिनो माबानायफ्राव जानाय लोंनायफ्रावबो जोङो न'खराव जानाय हिसाबै जानाय थोरसिफ्राबो सोरबाया खासआव जागोन सोरबायाबा स्टील आव जागोन आलादा आलादा थायो आरो जानायनि फारागावबो एखे मोनसे माबायावनो ज जानाय जाया आलादा आलादा जानाय जायो आरो बाहायनायफोरखौबो जोङो मोनसे जिनिसखौल' बाहायबाय थानाय जाया आलादा आलादा बिदिनो खासनि स्टील नि बिदिखौ बाहायनाय जायो आरो जों साफ्रोमबो ज' मोनसे खास बा खासावल' जाया स्टील बा स्टीलावल' जाया सोरबा बिदिनो खासनि सोरबा स्टील नि आलाद आलादा खालामो आरो नोङो संनाय खावनायफोरबा बिदिनो आलादा आलादा माब्लाबा मालाबा दिनसे मोनसेयावनो संनांगौबा मालाबा फाजा थाबाय मालाबा लाब्रा थाबाय मालाबा जहल थाबाय बेबायदि जायो आरो माब्लाबानि समाव बिदिनो जहल ल' थानानै बाथोनफोरल' जायो आरो आरो माब्लाबानि समाव जहलबो गैया जेबो गैया बाथोन आरो लाब्राफोर बिदिनो सिफ्लेनानै संनानै जानाय बिदि जायो आरो सब समाय एखे जहलखौनो मोना आरो सब समय एखे फाजाजोंबो जानो हाया आरो माब्लाबानि समाव बिदिनो मोनसेल' बुस्थुजोंबो जानांगौ जायो ओंख्रिफ्रा समानै सामफ्रोमबो मोननै मोनथामखौ जों संनानैबो जानो हाया आरो मैगंफोरखौबो जों सामफ्रामबो मोननै मोनथाम बरननानै सानसेयावनो संनो हाया आलादा आलादा मोन खालामनानै जानाय जायो आरो बेनि सायाव सब समाय मालाबा बाजारनि मैगं लांनानै मालाबा न'नि बिदिनो फिसा फिसौ मोननै मोनथाम लगायनानै लाब्रा संनाय फाजायावबो बिदिनो माबा माबि लगायनानै मोननैजों मोनथामजों फाजा संनाय बेबायदि खालामनानै जायो आरो जोङो कन्टिनिउ सब समाय एखे लेभेलावनो थाया जानायफ्राबो बिदिनो फरियाल बुरजा इसेनिबो खोथा थायो बेवहाय जोङो बिदिनो जानायाबो इसे आलादा आलादा जायो संनाय खावनायफ्रावबो बिदिनो आलादा आलादा सायजनि संनाय जायो खावनाय जायो